हेलो हँ हमर नाम अनुराग अछि हम तऽ दरभङ्गा जिलासँ गप कऽ रहल छी ओ तऽ हँ छात्र छी आ ई अहाँ से गप करबाक इच्छुक छी जँ अहाँ कोन हँ कहू अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तऽ अहाँ की करैत छी आ अहाँकेँ मतलब जे ओहि क्षेत्र क्षेत्रक जे परिवेश छै जे भाषा छै ओकर विषयमे किछु कहू हँ हँ हँ हँ अच्छा ओ हँ मैथिली तऽ मैथिली तऽ खैर भारतके मतलब बिहारके जे मतलब ओ शुरुआती जे सरवेअर रहथिन की कहैत छै ग्रेअर्सन साहब ओ जे सीमा निर्धारित कयने छथिन मैथिली स्पीकर्सके तऽ एहिमे तऽ संपूर्ण बज्जी क्षेत्र छै जाहिमे वैशाली सेहो अबैत छै तऽ ई हमरा जनैत वैशाली जिलामे तऽ बज्जिका मतलब जेकरा आइ काल्हि बज्जिका कहल जाइत छै ओ सीतामढ़ी तीतामढ़ी दिश लोक बजैत छै लेकिन दरसल ओहो मैथिलिए छियै आ ओ मैथिलीके जे छै से भाषा रूप छियै ओसब आ

नहि कोनो अलग नहि होऊत छै ओ दरसल अङ्गिका आओर बज्जिका जे छै ने से ओ एकटा भाषाइ राजनीतिके उपज छियै असलमे ओ किछु भेलै जे ओकरा अक्यूम्युलेट करैमे कनी ई भेलै मतलब गलती जेकरा कहि सकैत छियै एतिहासिक गलती से सब कनि भेलैया ताहिके कारण भेलैया नहि तऽ अङ्गिका बज्जिका ई सब हुँ